जय झूलेलाल मां सूरत शहर मां ॻाल्हाए रहियो आहियां सूरत शहर में बिजलीअ जी को ख़ासि तकलीफ़ु कोन्हे कॾहिं कबार बिजली वेंदी आहे न त बिजली जो हमेशा जीअं चोवीह कलाक हूंदो आहे मौसम मटाव जे प्रमाणे कॾहिं बिजली को वई त उन सां काफ़ी नुक़सानु सूरत शहर जो थींदो आहे जीअं की हेॾे सूरत शहर में खाता वग़ैरह वधीक आहिनि त उन खातनि में लाइट जे बिना अधु कमु असांजो अटिकी रहींदो आहे सूरत शहर में धंधे जे प्रमाणे घटि में घटि खे त भई अधु कलाक कलाकु लाइट वई त उन में काफ़ी नुक़सान थी रहींदो आहे जीअं की मशीनूं वग़ैरह सभु अटिकी पवंदियूं आहिनि हूअ न हलदियूं आहिनि त उन सां प्रोदक्शन वग़ैरह जो कमु घटि जी वेंदो आहे जंहिंजे करे टाइम ते कुझु बि न थींदो आहे सूरत शहर में बिजलीअ में वधीक त तकलीफ़ु कोन्हे जंहिंजे करे असां कुझु ॿुधाए सघूं जय झूलेलाल